हँ हमर मिथिला मिथिला पेन्टिंग होइ छै मिथिलाके विभिन्न प्रकारके कलाकारी होइ छै जेना सिक्की मौनी भेलै पथिया बिन्नै एगो कला भेलै हँ नाना प्रकारके कला होइ छै कलाबाजी होइ छै जाहिमे सिक्की मौनी शामिल छै पथिया बिननाइ शामिल छै सूप बिननाइ शामिल छै कोनिया बिननाइ शामिल छै तऽ एहेन तरहक समान सब बनै छै आओर ओहिठमा सबटाके प्रदर्शनी लागै छै मिथिला हाथ छै मिथिला हाटमे बहुत रङ्गक समान सब बनै छै देखाएल जाइ छै मिथिला हाटमे भनसाघर छै ओहि भनसाघरमे नीक नीक व्यञ्जन सब देखाएल जाइ छै